مجھے دوڑنے کا بہت شوق ہے میرے پاس دوڑنے کے لیے جوتے بہت طرح کے ہیں جیسے جن کا میں استعمال کرتا ہوں وہ نائکی ایڈیڈاس ایسیسکس نیو بیلنس بروکس وغیرہ وغیرہ ہیں نائکی نائکی کے دوڑنے کے جوتے دنیا بھر میں مشہور ہیں ان کے جوتے آرام دہ اور پائیدیار ہوتے ہیں اور ایڈیڈاز کے اور ایڈیڈاز کے ایڈیڈاز کے جوتے بھی دوڑنے کے لیے بہت مقبول ہیں یہ جوتے خوبصورت ڈیزائن اور عمدہ معیار کے حامل ہوتے ہیں اور جب میں انہیں پہن کے دوڑتا ہوں نا صحیح بتاؤں تو بہت کم بہت آرام دہ محسوس کرتا ہوں بہت آرام دہ محسوس کرتا ہوں اس کے بعد آتا ہے ایسیسکس ایسیسکس کے جوتے خاص طور پر دوڑنے والوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور ان کا معیار بہترین ہے اس کے بعد نیو بیلنس کے جوتے آتے ہیں نیو بیلنس کے جوتے بھی دوڑنے کے لیے عمدہ ہوتے ہیں اور آرام دہ ہوتے ہیں اس کے بعد بروکس کے آتے ہیں بروکس کے جوتے خاص طور پر دوڑنے والوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان کا معیار بہت عمدہ ہے ہوتا ہے اور جب بھی میں کوئی گیم وغیرہ کوئی کھیل وغیرہ کھیلتا ہوں تو میں کوئی آرام دہ کپڑے نہیں پہنتا جس میں مجھے آرام آتا ہے جس میں مجھے آرام ملے میں صرف وہی کپڑے پہنتا ہوں اور کوئی علیحدہ لباس میں نہیں پہنتا